ہمیں کرائے کے لیے ایک ٹیکسی بک کرنی تھی ہم اور ہمارے دوست گھومنے کے لے دربھنگہ جانے والے ہیں منصوبہ بنا رہے ہیں کہ دربھنگہ گھومنے کے لیے جائیں اور کرائے کی گاڑی چاہیے تھی جس پہ جو ہے ہم خود ہی گاڑی ڈرائیو خود ہی کر لیں گے اور پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب کتنا کرایہ ہوگا کیا روپیہ ہو گیا کس طرح سے بیٹھے گا اور ہمیں کم سے کم ایک ہفتے کے لیے گاڑی چاہیے دربھنگہ کچھ دوستوں کے ساتھ جانی ہے گھومنے کے لیے اور اس جگہ پر جو ہے کچھ دن رکیں گے ہفتہ بھر رکیں گے چھوٹا موٹا کام بھی کر لیں گے اس کے ساتھ تو اسی لیے سوچ رہے تھے کہ ایک گاڑی کر لیں اور گاڑی خود ہی سیلف ڈرائیو کرتے ہوئے لے چلیں گے تو وہی کیا فیس وغیرہ ہے یہاں سے دربھنگہ تک کے جو کرایہ ہوتا ہے لگ بھگ تو پندرہ سو روپیہ اور تیل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے دن رہیں گے اتنا روپیہ کا خرچ مل جائے گا